औ नोंथाङा टुर गाइडमोन ने औ माने जों गाबोनहाय काजिरङायाव थांनो नागिरदोंमोन नोंथां ओरैनो माने जों बे जों दस जनसो थांगोन आरोना प्लानिं लादों गाबोनहाय बेवहाय नोंथाङा ओजों काजिरङानि बिसय जेनेबा ओरैनो एन्ट्रि फिसफोर बे मैदेरफोर बे मोसाफोरखौ नुहैगोनना नुहैया जेनेबा औ औ दे जोङो दसजनसो थांगोन आरो काजिरङायाव

आच्चा आच्चा औ औ ओरैनो मा मा औ औ औ औ ओरैनो मा मा जुनारफोरखौ नुनाय जायो ओजोंहाय काजिरङायाव आरो माजों माजों जेनेबा बेरायो औ औ औ औ आच्चा आच्चा बेफोरनो औ औ होनबा जोङो औ

औ होनबालाय जोङो गाबोन थांनोसै नोंथां माने जोङो गाबोनहाय थांनानै नोंथांखौ लोगो लाहैनोसै ओमफ्राय नोंथाङा जोंखौ दैदेनबानो जाबाय जेनेबा औ औ आच्चा आच्चा जिपसि दं औ औ औ दे दे दे दे गोजोननाय थाबाय नोंथां दे होमबा दे दे